जय झूलेलाल असांजे हिते खेत्र में ॾाढो सभु सुठो ई थींदो आहे गुजराती बि ॾाढो धर्म खे मञीदा आहिनि ऐं सिंधी बि ॾाढो हिते अ ॾाढो धर्म खे मञीदा आहिनि ऐं सभु पंहिंजे पंहिंजे गुरू जे मंदर में चाहे भले जेॾीमहिल इयो थींदो आहे गुरूनि जो गुरू पूजा थींदी आहे उन्हीअ टाइम ते हर कोई सभिनी मंदरनि में गुरू जी पूजा करण वेंदा आहिनि चवंदा आहिनि भई सभु गुरू आहिनि त सभिनी खे जूलाई में गुरू पूजा थींदी आहे त सभिनी सभु योगा अभ्यास जे हिनजे करे मंदिर में सभु कथाऊं थियनि भाॻवत कथाऊं असांखे हिते ॾाढो सुठो लॻंदो आहे सभिनी हंधि वेंदा ई आहियूं ऐं जिते बि भाॻवत कथा थे जिते बि सुठो थे ऐं सभु वेंदा ई आहियूं ऐं मतिलबु सभिनि खे साथ ॾींदा आहियूं ऐं प्रशाद वग़ैरह सभु सुठो ॾाढो कंदा आहिनि ॾाढो मतिलबु हिन खेत्र में ॾाढो सुठो थींदो आहे मार्ग दर्शन मना सभिनी खे ॾाढो वणंदो आहे ऐं मंदरनि में ॾियण वठण ॾाढो सुठो लॻंदो आहे प्रशाद ॾाढा सभु सुठो थींदो आहे कथाउनि ते त थींदियूं आहिनि सत सत ॾींहं कथाऊं थींदियूं आहिनि भाॻवत कथाऊं पोइ असां वेंदा ई आहियूं शाम खां सते खां ॾह ताणी थींदियूं आहिनि कथाऊं वेंदा आहियूं ॾाढो मज़ो ईंदो आहे सुठो लॻंदो आहे जय झूलेलाल